भारताचे कपड्याची पद्दत ही म्हाका सगळ्यात चड जवळची अशी दिसता म्हणजे आमचे कशी भारताची पद्दत जी आसा आमच्या हवामानाक तकलेन दवरून केल्ली अशी आसा भितर सगळें अंग आंग झाकले वचत अशे आमचे कपडे आसताले चडशे कशे आमचे कपडे जे आसताले भारताचे आमी सुती कपडे घालतात थोडीशी हात झाकलेले आसूं आंग झाकलेलें आसूं अशे कपडे घालताले पयलींची जमान्यान आमचे कडेन अशे तें कित्याक लागून जाल्या भारतांत वत चड पडटा पावस पडटा गर्मी जाता तश्यो झळारी किटक बरेच आसता ताजो आमकां कांय त्रास जावचो न्ही जावचे न्ही वतान के हातांक पांयांक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी पयलीं फूल हाताचे अशे आंग झाकपी अशे कपडे घालतालीं आनी आमचे कपडे कशे आसताले म्हणजे सु मातशे सदळ अशे टायट कपडे बीन आमच्या हांगसर म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे टायट जे कबाडी फिट्ट अशे कपडे घालपाचे आमच्या संस्कृतीन पयलींच्यानत ना कित्याक मातशे सदळ कपड्यानी हवे खेळती उरता तेन्ना मात्शें आमचें आंग थंड उरता कारण गर्मी न्ही भारतान गर्मीचेत प्रदेश म्हणून तशे कपडे आमच्या पयलीं पूर पुर्वीच्या लोकांनी काडलेले पूण आतां कशें जालां जशे जशे इंग्रज आयले जशे जशे आतां देश फुडें वचत रावलो प्रगती जायत गेली तशे तशे भायल्या देशांचे कपडे चो असर आमच्या भारताच्या कपड्यांच्या जाताना दिसपा लागलो आमकां आमचे सगळ्यांचे डेलीच्या कपड्यांनी जिन्सी टॉप पँटी हे येवपा लागल्या साडयेचे आतां धोतर हें बी अलमोस्ट नाच जालां चडशे लोक पळया खंय म्हळ्या जिन्सी घालता बारकेले कपडे घालता मिनी स्कट्स हे ते म्हजें त्या कपड्यांचेर कांय म्हण्णें ना लोकांनी मिनी स्कट घालच्यो बारीक कपडे घालचे सगळें घालचें पूण आमी सगळे करतना एक गोश्ट विसरता की कपडे हे आमच्या सुरक्षते खातीर आसुल्ले तो एक फेशन फॅशन स्टेटमँट न्ही आंग दाखोवप पांय दाखोवप हें लोकांक एट्रॅक्ट करपाक लागून लोक आजकाल घालतात बट दीस ईज नॉट म्हणटर म्हणजे क्लोत्साचो हो फायदो न्ही कपडे किद्याक लागून आसले एक संरक्षणा खातीर आसुल्ले आमचे बट कशें आमी कशें पळयता आतां आजकाल लोक सूट घालतात सो ते वॅस्टर्न कंट्रीतल्यो ह्यो पद्दती तांच्या थिंनसर आसता थंडी म्हणून तांकां भाय भाग म्हणजे भा हे आसतात तांकां घालचेच पडटा कोट कित्याक लागून थंय तांकां थंडी खाता शूज घालचे पडटा थंडेच्या दिसांनी पूण आमच्या भारतान तशें ना आमच्या भारताच्या काही प्रदेशांनी इतली थंडी नासता जाल्या आमकां तेजी गरज ना आतां आमी सगळें पळयता इंडो वॅस्टर्न आयलां सगळे हितूर मिक्स करता आतां कोण साडयो धोत्रां अशें कोण न्हेंसपा पळयना सुती कपडे म्हटले जाल्यार रॅरच आजकाल लोक सगळे कसले कसले मिक्स घालता पण आसूं त्यो तांची तांची पसंती पण म्हाका जर तुमी विचारीत न्ही म्हाका जाल्या बाबा भारताचे तशे कपडे घालपाक खूब आवडटा सो आमचे सुती कपडे कॉटनाचे कपडे बरे दिसता घालतकीर आंगार सगळे भितर कम्फर्ट दिसता सामको गर्मी जायना कांय जायना टॅनींग जायना पयली म्हणजे ते आंगाक चिकटोन उरना सगळो घाम सोंसलो जाता ताजे लागून आमच्या आंगाकय कांय त्रास जायना पयली म्हणजे घामोळे म्हाका कमी येता गर्मेचो त्रास जाल्ल्या लागून हांव अशे सॅटीन मागीर ते आनी कसले कसले नवीन नवीन आयल्ले कपडे हांव अवॉयड करता भारतीय स भारतीय पद्दतीचे कपडे लायक कुर्ता आमचे चुडीदार भितर कशें आमकां फूल झाकलें उरता ताका लागून टॅनींग जायना आपल्या आंगाक कॅन्सर बी जावपाचें प्रमाण मातशें बरेंच कमी येता म्हणून हांव केन्नाय भायल्या म्हणजे फॉरेनाच्या कपड्या पेक्षा आमचे भारतीय कपड्या भारतीय फॅशनचेरच भाव चड भार दिता आनी सगळ्यांक म्हज्या घरांतल्यांकाय बी तेंच सांगता की तुमी सुती कपडे आपलात वापरात आपच्या भारतान जे कपडे येतात ते कशे दिताच ते कपडे तुमी चड वापरात कारण ताणी ताणी जे कपडे तयार केल्या तेन्ना ते घालताले ताच्या मागीर ताणी हेच विचार करून केल्ले की तेणी आमकां सुरक्षितता मेळप तर आमी आतां ह्या जमान्यान कपडे हे एक सुरक्षा करपाक लागून आमच्या आंगाची म्हणून ताजो आमी तसो वापर करचो तशें आमच्या पुर्वजांनी भारतांनी सांगललें अशें म्हाका दिसता